जल्दी आओ सर लेट होई लेट ओई जाना मैं कैपरी खड़ोता कुस बेल्ले दा वेट करै ना थुआढ़ा माए तुस आए गै नी इन्ना टाइम थोह्ड़ी होंदा कुसै कोल लेट होई जाना कुतै कम्म जाना होऐ जरूरी माए इन्ना टाइम लांदे तुस